हम पाँच सएमे स्टोव खरीदलहुँ स्टोव खरीदलहुँ पाँच सएमे तऽ अहाँके जे छै से दू वर्षसँ हम ओ चला रहल छी कोनो दिक्कत नहि छै ओ जे मने तेल भरि दै छियै तेल भरलहुँ जहन साफके तेल खतम भऽ जाइए तखने ओ बन्द होइके कोनो चारा नहि तऽ कखनो बन्द नहि पम्प मारिके हवा मारिके ओकरा तैयार कऽ दियौ माचिस मारि दियौ माचिस मारिके उपरमे जे किछु बर्तन चढ़ा देबै से लगभग दू अढ़ाइ घण्टा से ओ चलैत रहै छथि स्टोवमे कोनो दिक्कत नहि हम आशा करै छी जे आओर सब खरीदथि आओर किरासिन तेल लथि डीलरसँ आओर लए के से स्टोव चलाबथि किएक कि स्टोव जे छै से अपन असली चीज नहि छोड़बाके चाही कतबो गैस सिलिण्डर आबि गेल अगर गैस नहि भरल अइ तऽ की करब स्टोव नहि छोड़ू ओ अपना सबके पुश्तैनी धरोहर सम्पत्ति छी स्टोव नहि छोड़बाके चाही स्टोव अपन वस्तु भेल